ہیلو جی بولیے

صوفا سیٹ صوفا سیٹ آپ کو کون سا والا چاہیے مطلب فینسی میں چاہیے آڈنری چاہیے یا پھر دہیج وغیرہ کے لیے فینسی میں چاہیے وہ آپ کو بیٹھ جائے گا تقریباً پندرہ ہزار روپے کا جی ڈبل بیڈ بیٹھ جائے گا آپ کو تقریباً بیس ہزار روپے کا سنگار میز وہ بیٹھ جائے گی آپ کو تقریباً بارہ ہزار روپے جی تو آپ کو یہ مطلب ریڈی میڈ چاہیے یا آپ کو بنوانا ہے ریڈی میڈ چاہیے ویسے ہمارے پاس طرح کی سروس اویلیبل ہے اگر آپ کو ریڈی میڈ چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مال ہمارا ہوتا ہے اور ہم اپنے حساب سے مال لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو ہمیں مال بھی لا کے دے سکتے ہیں اور مال آپ کا ہوگا سروس کے پیسے دینے ہوں گے آپ کو صرف جی آپ بتائیے آپ کیسے چاہتے ہیں مال لا کے دیں گے ٹھیک ہے سر آپ مال لا کے دے دیجیے گا آپ شاپ پہ آ جائیے گا میں آپ کو کیٹلاگ بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے آپ کیٹلاگ دیکھ کے بتا دیجیے گا آپ کو کیسی چیز چاہیے آپ کو بھی آسانی ہوگی ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی ہوں تو آپ کب تک آئیں گے یہ بتائیے کل آئیں گے تو ہماری شاپ جو ہے نا ورک شاپ جو ہے وہ دریا گنج میں ہے آپ ایڈریس لکھ لیجیے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایڈریس ہے دریا گنج میں انصاری روڈ چودھری آئی سینٹر ک ے پاس جی چوبیس سو اٹھائیس ہے ٹھیک ہے اور بلڈنگ نمبر بتا دیا ہے میں نے آپ کو چوبیس سو اٹھائیس ہے اس میں بیسمنٹ میں ہمارا کام ہوتا ہے آپ آ جائیے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے گا اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کیا بات رہتی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک اوکے ان شاء اللہ کل ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم